जि'यां कि में गल्ल करां कि मेरी मेरे एरिये च इंटरटेनमैंट ऐक्टीविटी असें ई केह्ड़ी केह्ड़ी इंटरटेनमैंट ऐक्टीविटी होइयां इत्थै इंटरटेनमैंट ऐक्टीविटी होई गेआ जि'यां कि फोक डांस होई गेआ फोक डांस होई गेआ इक होर जि'यां कुड्ढ होइया जि'यां ब्याह् च डांस करदे ओह् होई गेआ होर बड़े होर बड़ी सारियां चीजां होइयां जेह्ड़ियां साढ़ियां साढ़े एरिये च जेह्ड़े इंटरटेनमैंट ऐन जेह्ड़ियां असें ई इंटरटेन करदियां करदियां होर केह् कुड्ढ होई गेआ कोई ब्याह् च कोई प्रोग्रांम होई गेआ इसलेई ढोल बजान्नें आं अस ढोल बजान्नें आं ओह् बी प्रकार दी इंटरटेनमैंट ऐक्टीविटी होई होर जिस बेल्लै कोई प्रोग्रांम होए जि'यां बड्डा पंदरां अगस्त च जि'यां कोई पंदरां अगस्त मनान्नें आं अस पंदरां अगस्त ओह्दे च केह् होंदा केह् जित्थै बड़े हारे इंटरटेनमैंट ऐक्टीविटी होंदी ऐ ते कल्चरल ऐक्टीवीटीज होंदी ऐ सारी मिक्स करियै साढ़ी दिमाग च किश शांति आंदी ऐ इक असें ई मजा दिंदी ऐ कि ऐक्चुअली च करना गै चाह्न्नेआं